हा मां इस्कूलनि में नंढपिण में ॿार जो भाॻु वठंदी हुअमि ऐं हुन में छवीह जनवरी पंद्रहां अगस्त में असां भाॻु वठंदा हुआसीं ऐं गाना ॻाईंदा हुआसीं ऐं असांखे मास्टर ईनामु ॾींदो हुओ त असां ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआसीं ऐं ॾाढो वणंदो हुओ भई रोज़ु प्रोग्राम थिए ऐं जीअं त वॾा थियासीं तंहिं खां पोइ बि स्टेज प्रोग्राम कंदा रहियासीं ऐं स्टेज ते प्रोग्राम ॾाढो वणंदो आहे सिंधी नाटक में भाॻु वठंदा हुआसीं ऐं माण्हू ताड़ियूं वॼाईंदा त असां ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआसीं ऐं अञा बि वणंदो आहे ऐं जेको बि प्रोग्राम थींदो आहे त असां चवंदा आहियूं वॾी जल्दी थिए जल्दी थिए असां भाॻु वठूं त असांखे ॾाढो वणंदो आहे